हलो मयूर होटल मयूर होटल मां हिते टूरिस्ट आई आहियां मूंखे तव्हां जे खाधे जा कहिड़ा कहिड़ा आइटम अथव तव्हां प्लीज़ मूंखे ॿुधायो आ कहिड़ा कहिड़ा खाधा फेमस आहिनि मूंखे शाकाहारी में ॿुधाइजो ऐं जेन में ॿुधाइजो अच्छा अच्छा त माना हिक प्लेट में हिक कंटेनर में कीअं ॿ माण्हू खाई वञनि अच्छा अच्छा हुन सां गॾु नान कहिड़ी ॿियो छा अथव रोटीअ में फुल्का अथव अच्छा त अच्छा त तव्हां जे माना डिलेवरी चार्जिस आहिनि की न कीअं अथव अच्छा ठीकु आहे त असां अठनि माण्हुनि जे लाइ खाधो खपे त हुन हिसाब सां ॿ प्लेटियूं पनीर मटर मोकिलियो ऐं हितां मलाई कोफ्ता था चवनि फेमस आहिनि ॿ प्लेटियूं उहे मोकिलियो ऐं अठ रोटियूं ऐं वेज बिरयानी आहे तव्हां वटि हा त ॿ उहे मोकिले छॾिजो ऐं पापड़ फ्राए ॿियो तव्हां जेको कॉम्प्लिमैंट्रीअ में ॾियो

अच्छा ऐं ईअं ॿियो कुझु छा आहे पेसा माना तव्हां जो होम डिलेवरी ॾींदव त हुते जी पे करणो आहे कीन कैश ऐं मिठे में डैज़र्ट में कुझु ठीकु ठीकु आहे त अठनि ॼणनि जे हिसाबनि सां तव्हां पंहिंजे हिसाब सां मोकिले छॾियो जीअं त तव्हां जी प्लेट में घणा ईंदा अथव बसि हाणे अधु कलाकु खनि में मोकिलियो जीअं तव्हां कीअं त घणी देरि में तव्हां मोकिले सघंदौ न एड्रैस ॿुधायांव थी आशालोक अपार्टमेंट नेता जी रोड फ्लैट नंबर हिकु वन जीरो वन ठीकु आहे भइया पोइ चङी तरहि मोकिलिजोसि जीअं ख़ुशि थी वञूं ठीकु आहे ओके हा अञा घणी देरि थी लॻे